से जानुवारि नैरोजा बा नै जानुवारि नैरोजा द' थाम जानुवारि नैरोजा स्नि ब्रै जानुवारि नैरोजा दाइन बा जानुवारि नैरोजा गु